अह हेलौ अह आङो ओइ माबा हस्पितालनिफ्राय फन खालामदोंमोन अह बे दाखालि औ औ आं नार्स हस्पितालनि नार्स बुंदों औ औ ओमफ्राय दाखालि नोङो हस्पितालाव एसे बेराम जानायखो नायजाफैदोंमोन ओमफ्राय दायो माबोरै दं बेखौनो खबर लानो थाखाय आं फन खालामदोंमोन औ औ औ औ औ औ बे अह बेखौ बिदिबा नोङो नेक्स्ट सप्तायाव फैयोबा आङो बेखौ एफइमेन्ट लानानै दोननोसै डक्टरनि थाखाय मानो होमबा डक्टराबो मेरला पेसेन्ट दं नालाय बेखायनो एपइमेन्टखौ आङो थिग खालामना दोननोसै बिसिबां समाव फैनो हागोन बा अह अह अह अह फुंनि जि रिंगासोआव सौफैनाय बायदि खालामदो

बिनिफ्राय ओह आङो माबाखौ खोन्थाहरनोसै फैगौ गाबोन समबार बै नेक्स्ट समबार मोनसेआव फैदो उम उम ओमफ्राय मेडिसिनफोरा बेसेबां दंबावो कर्सआ जोबदों ना जोबाखै अह ओमफाय दिनाव खेबथाम जानाया दं ना गैलामोन अह दिनाव माने सानाव खेबथाम जानाय दङमोन बेयो सानबानि थाखायल' हरदोंमोन बेयो जाजोबदों ना जाजोबाखै औ औ औ उम औ औ अह बे मुलिखो बेखौ जाबावनांगोन बे डक्टरा मा होनोसै बेखौ देखायग्रोनायनि उनावसो होगोन बेखौ सानबानि थाखायल'सो हरदोंथ' कर्सखौ बे जोबबासो सारआसो बेखौ बुंनो हासिगोन आं दा सारा जितु इनकुवारि खालामनो होदों नालाय बेखायनो आङो नोंथांखौ कल खालामहरनाय जाबाय औ औ बेयाव अह सियर आङो द' अह जि रिंगायावनो एफइमेन्टखौ थि खालामना दोननोसै सारनिखो औ औ दसथायाव औ अह फाइगोन नै गाबोन समबार बै नेक्स्ट समबार मोनसेआव अह दे दे थेंकिउ औ